जित्थै मेरा नानी घर ऐ उत्थै इक बीच ऐ जेह्दा नां ऐ तवी बिच जेल्लै में उत्थै गेई ही ते ओल्लै सूरज डुब्बा दा हा मैं उस्सी दिक्खेआ मिकी उस्सी दिक्खने वेल्ले बड़ी गै शांति प्राप्त होई ओह्दी किरणां बीच विच पेआ दियां हियां ओह् बड़ा गै रंग बिरंगा हा उस्सी दिक्खियै बड़ा गै शैल मैसूस होएआ और बड़ा गै सुहावना हा ओ ओह्दी जेह्ड़ी किरणां हा ओह् प्हाड़ उप्पर बी पेई दियां हां उत्थै जगह् जगह् दे लोक आए हे उस्सी दिक्खने वास्तै और उत्थै कोई केईं लोक खेढ़े दे हे केईं लोक उत्थै किश करा दे हे जेल्लै ओ में दिक्खेआ पता निं मिकी अपने आप बिच एह् सोच आई कि ओह् किन्ना शैल ऐ किन्ना रंग बिरंगा इन्दर धनुश वर्गा ओह्दे विच रंग हे बड़ा गै शैल लग्गेआ ओ मिगी बड़ा गै शैल लग्गेआ ओ मिगी